हैलो कॉल सेंटर मां पंहिंजी मोबाइल खे रिचार्ज करायो हुयो जंहिंजो की न मोबाइल नंबर आहे पंज सत ॿ जीरो जीरो ॿ टे हिकु हिकु चार हे मुंहिंजो मोबाइल नंबर आहे जंहिं खे की मां रिचार्ज करायो हुयो लेकिन मूंखे कुझु मैसिज कान आयो आहे उन्ही सां रिलेटिड त हाणे तव्हां मूंखे कंफम करे रखो की मुंहिंजो मोबाइल चार्ज थियो बि आहे की न मां ॿ सौ पंजेतालीह रुपए जो रिचार्ज करायो हुयो त मां पंहिंजो मोबाइल नंबर बि तव्हांखे ॿुधाए रखियो आहे ऐं ॿ सौ पंजेतालीह रुपए जो रिचार्ज करायो हुयो त तव्हां मूंखे हिकु बार क्लियर करे रखो की उन्ही खे रिचार्ज तव्हां कयो बि आहे की न